شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان کے درمیان کئی بنیادی ثقافتی فرق ہیں جو مختلف پہلؤوں میں ظاہر ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں زبان کے اعتبار سے تو شمالی ہندوستان میں زیادہ تر ہندی اور اس سے متعلقہ زبانیں بولی جاتی ہیں جیسے اردو پنجابی اور بنگالی وغیرہ اور اگر جنوبی ہندوستان کی زبان کی بات کریں تو یہاں تمل تلگو کنڑ اور ملیالم زیادہ بولی جاتے ہیں کھان پان کے اعتبار سے اگر ہم دونوں جگہ کی بات کریں تو شمالی ہندوستان میں یہاں کے کھانوں میں گیہوں کی بنی اشیاء جیسے روٹی پراٹھا وغیرہ عام ہیں گوشت خاص طور پر مرغے کی مرغے کا گوشت اور کیا کہتے ہیں بھیڑ یا بکریوں کا گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے اور مصالحہ بھی یہاں زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم جنوبی ہندوستان کے کھان پان کی بات کریں تو یہاں زیادہ چاول استعمال ہوتا ہے اور یہاں کے کھانے عموماً مصالحہ دار ہوتے ہیں لیکن یہاں کے کھانے مصالحہ دار تو ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہلکے مصالحے استعمال کیا جاتے ہیں یہاں کے مشہور کھانوں میں ڈوسہ سانبھر اڈلی وغیرہ شامل ہے اگر ہم لباس کی بات کریں تو شمالی ہندوستان کے مرد حضرات جو ہے زیادہ تر کرتا پائجامہ شیروانی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں جبکہ خواتین ساڑی یا شلوار قمیض وغیرہ پہنتی ہیں اسی طریقے سے جنوبی ہندوستان کے مرد حضرات زیادہ تر دھوتی اور لنگی پہنتے ہیں اور خواتین ساڑی زیادہ پہنتی ہیں لیکن وہاں ساڑی پہننے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے اسی طریقے سے موسم کی اگر ہم بات کریں تو شمالی ہندوستان میں یہاں کا موسم سردیوں میں سرد اور گرمیوں میں بہت گرم ہوتا ہے اور بعض علاقوں میں یہاں برف باری بھی ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر جنوبی ہندوستان کی بات کریں تو یہاں کا موسم عموماً گرم اور درمیانی ہوتا ہے لیکن یہاں کے ساحلی علاقے جو ہیں وہاں اکثر بارش کے اثرات ہمیشہ بارہ مہینے ہوتے ہیں سیاست کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو یہاں یعنی شمالی ہندوستان کی جو سیاست ہے یہ سیاست قومی ریاست میں یعنی قومی سیاست میں بھاری شراکت ہوتی ہے یعنی مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ یو پی بہار ان کا مزاج جو ہوتا ہے وہ عام طر پر پورے ہندوستان کا یعنی مرکزی طور پر یو پی بہار کے لوگوں کا جو رخ ہوتا ہے اسی طری طرف وہاں کی حکومت یعنی مرکزی مرکزی حکومت جو ہوتی ہے ہندوستان کی وہی لوگ بناتے ہیں اور اگر اور زیادہ تر یہاں بڑی سیاسی پارٹیاں مضبوط ہیں لیکلن اگر ہم جنوبی ہندوستان کی بات کریں تو یہاں علاقائی پارٹیاں زیادہ طاقتور ہے جیسے ڈی ایم کے اے آئی اے ڈی ایم کے اور ٹی آر ایس وغیرہ اگر ہم خواندگی کی بات کریں تو شمالی ہندوستان کی کچھ ریاستوں میں خواندگی کی شرح تو بہت کم ہے لیکن خاص طور پر بہار اور اتر پردیش میں بہت ہی زیادہ کم ہے اور اگر جنوبی ہندوستان پہ بات کریں تو یہاں خواندگی کی شرح بہت زیادہ ہے خاص طور پر کیرل میں جوکہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ خواندگی کی شرح رکھتا ہے اسی طریقے سے جغرافئی جغرافیہ طور پر اگر ہم بات کریں تو شمالی ہندوستان میں یہاں ہمالیہ کے پہاڑ گنگا کے میدان اور صحرا شامل ہیں لیکن جنوبی ہندوستان میں یہاں مغربی گھاٹ مشرقی گھاٹ اور وسیع ساحلی علاقے بھی بہت شامل ہیں اگر شمالی ہندوستان میں یہاں کے بڑے شہر جیسے دہلی ممبئی اور کولکاتہ کاروبار اور ملازمت کے زیادہ مواقع فراہم کرتے ہیں اسی طریقے سے جنوبی ہندوستان کے جو بڑے شہر ہیں مثال کے طور پر بنگلور چنئی حیدرآباد جیسے شہر آئی ٹی اور ٹکنالوجی کے میدان میں بہت ہی زیادہ مواقع فراہم کرتے ہیں یہ فرق دونوں علاقوں کی منفرد ثقافتی اور تہذیبی اور سماجی شناخت کو ظاہر کرتے ہیں اور ہندوستان کی ثقافتی وراثت کو بڑھاوا دیتے ہیں اور اسے محفوظ رکھتے ہیں